पूर्णियाँमे तऽ बहुत सारा चैरिटी छै ड्रीम इण्डिया फाउन्डेशन भी छै बहुत सारा चीज छै लेकिन हमरा सबसँ अच्छा ई अछि गोइङ टू स्कूल जे संस्था छै एन जी ओ ई बढ़िआँ जे काम करैत छे पूर्णियाँमे बहुत अच्छा दू साल बस तऽ जे गोइङ टू स्कूल यहाँ एलेह पूर्णियाँमे काम करिके आओर यहाँ युवाके अपना प्रकृति प्रकृतिके लिअऽ जितनाभी बच्चासब छलै हँ नाइंथ टेन्थ इलेवेन्थ ट्वेलथके बच्चाके हरेक इसकुल इसकुलमे कोचिङ्ग वगैरहमे जाए कऽ ओ सबके क्लाइमेट चेञ्ज पर फ्री इन्टर्नशिप करबैलकै ओकराबाद ओकरसबके बुक भी देलके ओकरा पब्लिक स्पीकिङ्ग स्किल डेवलप करलके बच्चामे सबसँ उसमे स्किल पर काम करलके टेन डेजमे बच्चामे की की स्किल होना चाहिए ओकरा पर काम पब्लिक स्पीकिङ्ग स्किल एन्टी वार कैसे करना है उसके बाद नेवर गिव अप बहुत सारा ऐसा स्कीम था जिसपर काम करता था यह संस्था हमको यह चीज ई चीज बहुत अच्छा लागलै कि उसमे पर्यावरण पर सोचै है आओर जो बच्चो बच्चाके अन्दर ऐसनो इतना बिजनेस आइडिया डाले रहै जेकरासँ कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहै है आओर बच्चा अपना बिजनेस भी करि सकै है आओर उसमे जे बच्चा एक्टिव छलै हँ ओकरासे बिजनेस प्रपोजल बनवावेै हँ बहुत्त सारा चीज लिखवावै रहै हाउ राइटिंग स्किल बढ़वावै रहै बच्चाके आओर जो बच्चा लिखए प्रपोजल पास होलाहके बाद बच्चाके अपना बिजनेस आइडिया पिच कराबै वास्ते बाहर भी लैके जाए रहै आओर वहाँपर बहुत जा बहुत सारा लोग रहै बीच पब्लिक स्पीकिङ स्किलके एक्सपोज करैके मौका मिले रहै वहाँपर बोलय रहै ओकराबाद सेलेक्शन करि ओकरा फण्डिंग भी करवाए रहै एक बिजनेस करैमे जितना भी चीज ओकरा जरूरी छै ओकरा हरेक चीज लए ट्रेनिङ्ग चाहिए फण्डिंग चाहिए ओकरा स्किल जे ओकर प्रोडक्ट कहाँसे एतय रॉ मेटिरियल कहासे एतय कैसे ओ बिजनेस करते मार्केट मार्किटिंग स्किल कहाँसे एतय कैसे ओकरा ऑनलाइन साइट पर आनते की की जरूरी छै हरके चीज बच्चाके जीरो से बिजनेसमे हाइ लेवल तक ओकरा लेके चलि जाइत छै तऽ इस फाउन्डेशन दो साल से ही एलै हँ लेकिन हमर बहुत सारा बच्चाकेँ फायदा देलकै ई चीज हमरा बहुत अच्छा लगैए सिटी पूर्णियाँमे सिटी सिटी मन्दिरके पास एक वृद्धाश्रम भी छै जेकि जितनाभी वृद्ध लोग छै ओकरा लिअऽ तऽ बहुत अच्छा छै जेकरा कोइ सहारा नहि छै ओकरा ओही वृद्धाश्रममे सहारा मिल जाइत छै कोइ दिक्कत वहाँ पर नहि होइत छै जेकरा घर नहि छै जेकरा परिवार नहि रहल ओकर ध्यान दै छै ओ कि करतै ओकरा तऽ कोइ उपाय नहि छै ओकरा तऽ कोइ उपाय छै नहि आओर एईसनो एइसनो बहुत सारा संस्था छै जे पूर्णियाँके प्रगति वास्ते काम करि रहल छै